हमारे यहाँ पशु पालन हो जाता है उनको जैसे कि किसी के कोई फेंकने से रिएक्सन हो जाता है जैसे गाय हुई भैंस हुआ बकरी हुआ और तमाम कुत्ते हुए औरतें जैसे पन्नी या बच्चे ले जाकर फेंक देते हैं तो भाई जानवर तो जान नहीं रहे हैं कि हम क्या है क्या नहीं वो तो खा ही लेते हैं परतु इंसान को सोचना चाहिए ना इसलिए इंफेक्सन हो जात तो कभी गाल में सूज जाता है और शरीर में चोकत्ते पड़ जाते हैं ये तो रिएक्सन से ही होता है और तमाम यही चीज है क्या बोलते है ये सब जिम्मेदारी होना चाहिए जो पशु को पालते हैं भई पशु नहीं जानते हैं कि ओ कैसे होता है या मुझे खाने से हो तो वो तो खा ही लेंगे पर कोई ना बच्चे से शैतान हो जाते हैं वही फेंक ही देते हैं कोई महिला हुआ या पुरुष हुआ कोई भी ना कोई फेंक ही देते हैं तो इन सबके खाने के लिए रिएक्सन होता है और तमाम तो कुत्ता भी ऐसे हो जाते हैं ओ बीमार पड़ जाते हैं वो कर लेते हैं सब यही सब सारी चीज़ें समस्याएँ होती हैं बकरी हमारे यहाँ पाली थी उन्हें कहीं धूप में बाँध दिए उन्हें ओ हो गया रिएक्सन हो गया कहीं बीमार पड़ गईं सुस्त पड़ गई कुछ खा पी नहीं रही हैं